जॾहिं माण्हू पहिरियों दफ़ो चित्र ठाहिणु शुरू कंदा आहिनि त घणो करे उन्हनि जे मन में छा ठाहिणो आहे उहो क्लीअर न हूंदो आहे दिमाग़ में उनजे आइडिया क्लीअर न हूंदी आहे त उनजे करे उन्हनि खां बार बार हर घड़ी ग़लतियूं थींदियूं आहिनि ऐं हू ग़लतियूं करण जे करे उहो वापसि उनखे रबड़ सां मिटाईंदा आहिनि पर रबड़ सां मिटाइण खां पोइ बि उहे जेका उन पन्ने में जेका निशान रहिजी वेंदा आहिनि ऐं ड्रॉइंग जेका आहे असांजो चित्र जेको आहे सो ख़राबु लॻंदो आहे इन करे जेतिरो थी सघे हिकु सुठे आर्टिस्ट खे पहिरियों त माइंड में पिच्चर क्लीअर रखणु खपे त मूंखे छा ठाहिणो आहे कंहिं ॻोठ जो सीन कंहिं शहर जो कंहिं समुंद्र जो कंहिं नदीअ जो कंहिं छोकिरे जो कंहिं छोकिरीअ जो चित्र कंहिं भॻवान जी मूर्त कहिड़ो मूंखे चित्र चिटणो आहे हू क्लीअर करे इनखां पोइ उनते प्रेक्टिस करे ऐं प्रेक्टिस करे पोइ फ़ाइनल में ठाहे त उनखां पोइ उहे ग़लतियूं न थींदियूं